हाँ पहले क्या था पहले खेती बाड़ी में काफ़ी परेशानी होती थी माना कि जैसे बैल से खेत जोतते थे हाँ दोपहर भर धूप में बैल के पीछे पीछे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो यहाँ तक कि पानी निकालना होता रस्सी से कुएँ से पानी निकाल के खेत के सिंचाई होती थी लेकिन अब विज्ञान ने हमारे विज्ञान ऐसा कुछ कर दिया कि ट्रैक्टर आ गया अब जैसे स्वराज है महिंद्रा है कई ट्रैक्टर आ गए तो उनको पैसा दे दो दस मिनट में तुम्हारा खेत जोत के तैयार यानी बैल से बढ़िया जोत देते हैं और अपने मेड़ पर बैठे रहो पैसा दो जोत के चला गया यानी इतनी आसानी हो गई अब तो ये तो छोड़ो माना कि जोतना तो अलग है काटना भी ट्रैक्टर काट रहा ट्रैक्टर काट के यहाँ तक कि ट्रैक्टर में भूसा वूसा गेहूँ तुम्हारा अलग भूसा के दाना अलग करके निकाल के दे देगा यानी तुम पैक करके अपने घर ले आओ विज्ञान इतना सब सुविधा दिया और बाकी रही बात नलकूप इतने हो गए पहले कुएँ से पानी जाता था खेतों में यानी आदमी परेशान होते थे बैल संग ये कुएँ में पानी निकालो दुखी होते थे लेकिन विज्ञान ने कर दिया हर घर टूबेल हो गई आने टूबेल से पानी खोल दिए बैठे हैं मेड़ पर अपना खेत हो गया दूसरे में लगा दिए काफ़ी विज्ञान ने हमको इतना कुछ सुविधा दे दिया है कि जितना की भगवान साहब विज्ञान प्रथम भगवान दूसरा विज्ञान है मेरे लिए तो भाई ठीक है बहुत ट्रैक्टर से तो बहुत सुविधा कर दिया यहाँ तक की सरसों जो इतना छोटा दाना होता है सरसों भी ट्रैक्टर दाड़ के निकाल देता है अलग भूसा अलग सारसों से छोटी सारसों मिल जाएगी ट्रैक्टर से बाकी वह चारा वाली मशीनें हैं पहले आदमी चारा अपने आप हाथ से चलाकर मशीन से वो भी आ गया कि ट्रैक्टर फटाफट अब काट कूट के तुम्हारा भूसा जैसे गांच दिया ले जाओ खिलाओ बच्चों बैल गाय को खिलाओ तुम काफ़ी यह सुविधा अब इंसान भी इतनी सुविधा विज्ञान ने दे दिया है कि घर बैठे खेती हो रही आराम से हो रही कोई थकने की जरूरत नहीं है यह है कि भाई थोड़ा से तकलीफ तो लेके चलना पड़ेगा उर्वरक क्या देना कैसे क्या देना है खेती की बातें देखो सुनो समझो उसको देते रहो यानी बहुत कुछ उपज भी बहोत ज़्यादा बढ़ गई पहले तो उपज बहुत ही काम होता था अब उपज लगभग चौगुना हो गई अब इस समय पे खेती में क्योंकि इतना तकनीक आ गई इतना सब उर्वरक हो गया आराम से चौगुना उपज हो रही है यदि जैसे हमारा की किसान का आय दुगनी करो जैसे अपने प्रधानमंत्री जी का ऐलान है दुगनी करो दुगनी करो क्या वो तो कर रहे हैं लेकिन हमारे तक पहुँचे तो ना वो तो कर रहे हैं और है भी ऐसी बात नहीं है भी नहीं ऐसी बात नहीं है है भी